सावगारि आखिनो थाखाय मबाइलनि एन्डरय'ड केमेराखौनो बाहायो आरो केमेराफोर बबावबा बबावबा थांब्लाथाय जों मबाइलनि केमेराजोंनो खेबो जोंहा बेलेग रोखोमनि आं केमेराफोर बाहाया आरो केमेरा गैया बेखायनो गोनां जायोब्ला मबाइलनि केमेराजोंनो खेबो आरो जेरावखि बेरायनो थाङा बेयाव थाङोब्लाबो बै मबाइलनि केमेराजोंनो खेबो आंना गोबां केमेरा बेलेग केमेरा गैया